बालाघाट जिला एक मध्यमवर्गीय जिला है अब होता ये है कि लोग या विद्यार्थी या माता पिता बच्चों को दिल्ली कोटा बॉम्बे हैदराबाद ही कोचिंग करने भेजते हैं लेकिन अब बालाघाट में भी ऐसी ऐसी कोचिंग संस्थाएँ खुल गई हैं जो कम पैसे में अच्छी कोचिंग देते हैं बालाघाट में कसार कोचिंग क्लास सर्फ कोचिंग क्लास प्रयास कोचिंग क्लास शुक्ला कोचिंग क्लास ऐसी अन्य संस्था जो है जो बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे प्रश्न पत्र उपलब्ध कराती है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देती है